नमस्कार जी नमस्ते बताइए कहाँ से बात हो रही है कहाँ आए हो

जी हाँ

आप रहते कहाँ हो ये बताओ कहाँ से आए हो अच्छा अच्छा और जाना कहाँ है आपको अच्छा अच्छा तो आपको क्या चाहिए गाइड चाहिए क्या क्या क्या व्यवस्थाएँ आपको चाहिए

अयोध्या जाने के लिए होटल भी चाहिए गाड़ी भी चाहिए और वहाँ रहना खाना सबकी व्यवस्था करानी पड़ेगी क्या हाँ तो हो जाएगा हाँ खर्चा आपका लगेगा भाई होटल का खर्चा पड़ेगा गाड़ी का खर्चा पड़ेगा और वहाँ पर जो गाइड करेंगे आपको बताएँगे पुरानी विरासत कैसी है क्या है कहाँ से क्या है क्या क्या टहलना चाहेंगे सरयू टहलना चाहेंगे कि आप लता मंगेशकर चौक टहलना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ी टहलना चाहेंगे जहाँ जहाँ जाएँगे वहाँ से एक हमारा बन्दा जाएगा या हम जाएँगे आपको लेकर के खर्चा आपका आ जाएगा मैक्सिमम आठ से दस हजार रुपये अरे कम नहीं हो पाएगा खर्चा आपका मतलब भर का आएगा जो कि ऐसा है कि गाड़ी घोड़ा रहना और होटल का खर्चा इसमें सब खर्चा तो आते ही है भैया

तो क्या बजट है आपका कितना आप दे सकते हो छः हजार या सात हजार हाँ तो सात हजार में अभी आपको बताते हैं अरे आप आठ हजार रुपया कर दीजिए हम करवा दें आपका हाँ अरे आपको हर जगह घुमाना पड़ेगा न भैया

चलो ठीक है घूमा दिया जाएगा अयोध्या घूमा दिया जाएगा हनुमानगढ़ी घुमा दिया जाएगा तो आप बुक कर लीजिएगा तो हम आपको घुमा देंगे ठीक है नमस्कार नमस्कार भैया